एक्सेप खालामसै आं माइ गायनाय आबादा फ्राय माबासो जाबाय बारा गोबाव जायाखै आङो माबासो जाबाय पन्द्र' बोसोरसो जाबाय आं माइ गायनाय आबादा दा माइ गायनाय आबादाव आं दिनै रनजिद माइ गायनानै रनजिद माइ आबाद खालामो आं मायब्रा आबाद खालामनाय जायो जोसा आबाद खालामनाय जायो आङो माइनि माबायाव आरो ओमफ्राय नैबे दा आङो आसिन खार्थिक फैयोब्ला आं दिनै आलु गायो आं ओमफ्राय लाय लाफा मुला बेफोरखौ जों आबाद खालामनाय जायो जोङो सारा बोसोर जानो थाखाय जों बे आलुखौ जोथोन खालामना मोजाङै गायनाय जायो आरो ओंख्रि जानो न'खराव जों जाहाथे बायनानै जानाङा खम खमावनो सोलायनो हायो बेनि थाखाय आङो मैगं थाइगं मावनानै जानाय जायो थोजासे नङाब्लाबो एसे दा जों दा नै फोरला मैगं भिन्दि मैगं सबाय बिमा जों गायनाय जायो दा बेखौबो जों न'आवनो गायनानै मोनजायो गायनानै जानाय जायो थिग बेबायदिनो आरखि जों दा आबाद खालामना जों जानाय जायो